हाँ मुझे पाँच तारिक याद हैं पहली इकत्तीस मई उन्नीस सौ छियानबे दूसरी तेईस फरवरी दो हज़ार तीन तीसरी चौदह अगस्त उनीस सौ छियानबे चौथी पंद्रह मई उनीस सौ अड़सठ पाँचवीं चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ